जोंनि ओनसोलाव ब्रह्म धोरोमखौनो बांसिन फालिनाय जायो ब्रह्म धोरोमाबो मोननै रोखोमनि दङ सोरबायाबा बुलि होनानै फालियो आरो सोरबायाबा बिबार प्रसादजों फालिनाय जायो नाथाय आङो जोंनि आंनि धोरोमखौनो साबसिन मोनो आं रुफामनि बाथौ धोरोमनि सासे भक्ट' सिबिग्रा जोंबो ब्रह्म धोरोम बादिनो बिबार प्रसादजोंनो फालियो जोङो फुरनिमा अमाबैसा एकाद'सि बिस्तिबार रबिबार जोङो मिरामिस सोलियो आङो बेनिखायनो जोंनि धोरोमखौ साबसिन मोजां मोनो मानोना मालायफोरा फुजा होखांबाबो फुजा होखांबाय होननानै आमिस जायो आरो माखासे बर'फोरा बोलि होनानै खुलुमो सिबियो आङो जिब हत्या खालामनाय बोलि होनायफोरखौ मोजां मोना बिबारजोंनो आङो फुजिनो साबसिन मोजां मोनो मानोना बिबारखौ नायबानो जों मानसिफोरनि गोसोआबो जेरै मोजां मोनो बिदिनो आंनाव साननाय दं जे भगबानफ्राबो बिबारजोंनो साबसिन गोजोनो बिनिखायनो आङो बिबारजों प्रसादजों होनायखौनो जोंनि रुफामनि बाथौ धोरोमखौनो साबसिन मोजां मोनो